وعلیکم السّلام جی الحمد للہ آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا جی بتائیے کیا بات ہے گیارہ بجے ہی آرٹ کلاس ہے آپ کی ایڈزسٹ تو آپ لیکن مشکل ہے ایڈزسٹ کرنا تو اور بھی کلاسز ہیں آپ دیکھ لو تھوڑا ایڈزسٹ کر لو تو آپ ایڈزسٹ نہیں کر پاؤ گے دو بجے کی کلاس رکھ لیتے ہیں پھر دیکھیے دو بجے تک ہی ہو پائے گا اِس سے زیادہ تو ٹائمنگ چینج نہیں ہو پائے گی تین بجے چلیے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ آئیے گا اپنا جو پروجیکٹ دیا تھا وہ سب لے کر پھر کل ہی کل ہی بات کریں گے آپ کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو مِلے گا جی منڈے کو منڈے کو جی جی اللہ حافظ کیا سکس آور

ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ